हम पहली बार तैरना जब सीखने अपने गाँव के नदी में गये थे गाँव में जैसे नदी है बहुत बड़ी इस में जब बाढ़ आता है तो गाँव के सभी बड़े भाई बच्चे तैरने जाते हैं तो हम भी गये थे वहीं पर तो हम जैसे की जब तैरने गये वहाँ तो वहीं पर बड़े भैया उइया थे लोग सभी लोग वहीं पर तैरना धीरे धीरे पहले कम पानी में नहाते थे नहाते नहाते नहाते नहाते तैरते थे वहीं पर जा कर तो धीरे धीरे तैरना सीख गये एक बार हम तैरना सीख गये थे तो हम नदी पार कर रहे थे नदी पार करते समय हम बीच में जैसे थक गये बीच में थक गये तो हम जाके बीच में पार करते समय थक गये और बीच में हम डूबने लगे गाँव के दो चार लोग थे उ बचाए थे उस टाइम तो उसके बाद से फिर हम बहुत पानी से डर गये जैसे डर गये का मतलब पानी में गले से अंदर पानी में नहीं जाते थे तैरना आता था लेकिन हम पानी में नहीं जाते थे बहुत डर लगता था पानी से पानी से मतलब इतना डर लगता था की हम नाय पर बैठ कर नदी में नहीं पार करना चाहते थे इतना हमको डर हो गया था पानी से तो धीरे धीरे फिर हम इतना डरने लगे पानी से की पानी में हम जाना नहीं चाहते थे जो की हमारी बहुत रुचि थी स्विमिंग में फिर भी डूबने की वजह से इतना डर हो गया की हम कभी भी पानी में जाना नहीं चाहते थे तो हम फिर भी नदी उदी में जाते थे तो बस गले इतने पानी में जा कर नहाते थे उसी कूदते थे नहा कर कूद कर चले आते थे थोड़ा मोड़ा तैर लेते थे फिर जैसे धीरे धीरे जाते थे फिर भी हम पानी में जाना नहीं छोड़े हम डर तो हो गया था लेकिन हम पानी में जाना नहीं छोड़े डूबने के वजह से डर हुआ था अगर हम डूबे नही होते तो हम डरते थोड़ा भी नहीं थे कूद जाते थे बिना जाने सुने पानी में लेकिन जब हम वहाँ पर चले गये डूब गये तब से डर हो गया पानी से फिर बच कर नहाने लगे पहले डरते थे डरते थे का मतलब बहुत ज़्यादा डरते थे पानी में जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर एक बार की बात है हमलोग गये थे नदी नहाने गांव के बड़े भैया उइया सभी लोग थे गाँव के भैया उइया लोग थे तो नहाने गये थे तो नहाते वक्त वहाँ पर तैरना आता था हमको लेकिन पानी के बीच में नहीं जाते थे तो जब भैया लोग थे तो बोले चलो साथ में चलो चलते हैं उस साइड नदी के हम बोले नहीं हम डूब गये थे एक बार तो डर लगता था बहुत पानी से तो हम नहीं जाना चाहते थे लेकिन काहे की भैया थे बड़े भैया थे तो बोले चलो हम हैं न चलो साथ में हम चलते हैं तुम्हारे तो फिर बोले चलो तुम आगे आगे चलो हम पीछे पीछे आते हैं तो फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पानी में आगे की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे भैया हमारे पीछे पीछे आ रहे थे तो ये हमें विश्वास था कि नहीं भैया हैं गर डूबने भी लगे थक भी जायें तो या उस साइड ले कर चले जाएंगे तो फिर भैया के साथ धीरे धीरे हम उस साइड की तरफ जाने लगे और धीरे धीरे नदी पार कर लिए फिर इधर से भी गये तैर कर फिर उधर से भी तैर ही कर आये तो जैसे कि तैर कर आये जाए गये फिर विश्वास हो गया खुद पर कि नहीं नदी हम पार कर सकते हैं उसके बाद हमने पाँच सात आठ बार लगातार इस साइड उस साइड नदी के किये तब से फिर धीरे धीरे डर जो है पानी से जो डर था हमारा उ ख़त्म हो गया डर जब ख़त्म हो गया तो फिर हम धीरे धीरे नदी हम जाने लगे डेली रोज जाते थे इस साइड उस साइड करते थे नहाते थे बहुत सारा नहाते थे बहुत टाइम तक एक एक दो दो घंटे स्विमिंग करते थे लगातार उसी में फिर अन्य प्रकार से तैरना सीधा हर तरीके से तैरना सीख गये तो फिर दिक्कत नहीं होती थी डर नहीं लगता था फिर जब तैरना जान गये तो बहुत भैया के साथ एक बार पार कर लिए उसके बाद डर नहीं लगता था फिर कितना भी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती थी